हम जे अन्तिम किताब एखन पढ़लहुँ से छल डॉक्टर जगदीश मिश्रक तीत अतीत निश्चित एहि ओहन अतीत जे ओहन बीतल समय जे तिक्ख छल जे तीत छल कारण ओहि समयमे एहन व्यवस्था नहि छलै ओहि समयमे हुनक पारिवारिक स्थिति एहन नहि छलनि जे ओ सुचारू रूपेण अपन पाठन पठन पाठनकेँ आगाँ राखि सकथि आ आगाँ बढ़ि सकथि हँ तीत अतीत हुनक आत्मकथा थिक डॉक्टर जगदीश मिश्र जीक डॉक्टर जगदीश मिश्रजी अपन एहि पोथीमे अपन ओहि अतीतकेँ स्मरण केलनि छथि कयने छथि जखन हुनक परिवार बहुत कठिन परिस्थितिसँ गुजरि रहल छल बहुत कठिन परिस्थितिमे चलि रहल छल पिताक मृत्यु भऽ जाइत छनि पैघ भ्राता अभिभावककेँ जे दायित्व से निर्वहणक पूरा प्रयास करैत रहलाह मुदा परिस्थिति ओहि समयमे एहन नहि बनि सकलनि जे सुचारू जीवन परिवारकेँ भेट सकैक दुहू भाय बहुत कठिन परिश्रम करैत विभिन्न परिस्थितिसँ लड़ैत अपन शिक्षा दीक्षा प्राप्त कयलनि समयक सङ्ग बदलल आइ उएह व्यक्ति मैथिली साहित्यक दधीचि बनल छथि कारण हुनक आर्थिक सहयोगसँ मैथिलीक चालीस टा पोथी प्रकाशमे आबि चुकल अछि एतबे नहि उएह संरक्षक थिकाह जनिक संरक्षक संरक्षणमे साहित्यिकी सन संस्था चलि रहल अछि मुदा ओ तीत अतीत पढ़लाक बाद जे सौहृदय पाठक छथि तनिक आँखिमे नोर अवश्य आबि जाइत छनि नोर अवश्य अबैत छनि मुदा ओ नोर कखनहु कखनहु विद्रोह करबाक स्थितिमे सेहो आबि जाइए कारण एहि समाज केर तऽ नियम छै जे दोसरक दोसराकेँ कष्टमे देखिकेँ दोसरक कष्टकेँ देखिके हँसबाक ओहन ओहन व्यक्ति जे जँ अपन थोड़ सञ्चित निधिमे सँ अपन थोड़ विचारेँ जगदीश बाबू सन व्यक्तिके सहयोग कयने रहितथि तऽ जगदीश बाबूकेँ तीत अतीत लिखबाक आवश्यकता नहि होइतनि जगदीश बाबू लिखने छथि जे आई एस सी मे नाम तऽ लिखौलनि मुदा ओ दू साल तक पढ़ि सकता तकर स्थिति नहि रहलनि तेँ पढ़ब छूटि गेलनि दू सालके बाद जखनि आई ए मे नाम लिखौलनि तकर बादसँ एक दिश अपन पठन पाठन आ दोसर दिश अपन खर्चा चलेबाक लेल फुटबॉल खेलथि ओहि समयमे फुटबॉलक बहुत नीक खेलाड़ी छलाह आ ओहि खेलाड़ीक बले किछु आर्थिक सहयोग सेहो प्राप्त भऽ जाइत छलनि आ ताहि बले ओ पढ़थि उत्तम अङ्क प्राप्त कय लनि आ ओ दिन आयल जहिया जाहि महाविद्यालयसँ ओ ग्रेजुएट भेल छलाह ओही महाविद्यालयमे शिक्षक बनलाह ओहि महाविद्यालयमे प्राचार्य बनलाह आ आइ सेवा निवृत भऽ सामाजिक सरोकारक काज कऽ रहल छथि साहित्यिक काज कऽ रहल छथि साहित्यिकी सन संस्था बढ़ा रहल छथि तऽ कहि सकैत छी जे उएह तीत अनुभव आइ हमरासभकेँ साहित्यिकी सन संस्था आ हुनक आन आन काजक बले मीठ मधूर खयबाक अवसर दऽ रहल अछि तऽ निश्चिते तीत अतीत हमरासभकेँ पढ़बाक चाही ओकरा गुणबाक चाही आ समाजमे जऽ ओहन व्यक्ति कतहु भेटैए तऽ कतहु ने कतहु ओकरा सहयोग कऽ अपन कर्तव्य निर्वहनक निर्वहनक प्रयास करबाक चाही